आगरा आलमबाग चौक नखास रामगली अयोध्या प्रयागराज अहियागंज डबरा फ़ैज़ाबाद बनारस मवइया हज़रतगंज गोरखपुर इलाहाबाद हरदोई सतनाम डॿिरा उरई झांसी उल्हासनगर बॉम्बे